सर मुझे यहाँ फ़ुट सॉप पे लगा है तो हाँ तो मुझे सूज़ लेना था मुझे सर दो प्रकार के चाहिए मतलब एक डेली यूज़ वाले भी चाहिए और इस्पोर्ट्स के लिए भी चाहिए तो सर आप डिलेवरी करवा दो तो और अच्छी बात है तो सर इसकी प्राइज़ क्या है का मतलब मैं अपने नॉर्मली शूज़ के लिए डेली यूज़ के लिए तो चार पाँच सौ सात सौ

और इस्पोर्ट्स सूज़ का इस्पोर्ट सूज़ का क्या प्राइज़ है

नहीं अच्छे से अच्छा चाहिए मुझे सर नाइट नाइट में आपकी अरे नाइट में आपकी सॉप कितने बजे तक खुली रहती है

क्या अभी मैं थोड़ा बाहर था तो मैं अभी शाम तक आऊँगा पाँच या छः और सात बजे तक घर पे आऊँगा तो तब आना होगा आठ आठ के बाद

जी और इससे अधिक प्राइज़ में

ठीक है ठीक धन्यवाद सर